ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام متعدد سطحوں پر منقسم ہے جس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر بھی ہیں اور اس میں جو صحت کی دیکھ بھال کا نظام ہے ایک تو گورنمنٹ سیکٹر کا ہے ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ہے اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے رسائی کا اور مساوات کا فنڈنگ کی کمی ہوتی ہے اور انفراسٹیکچر اتنا سارا نہیں ہو پاتا جتنا کہ ہونا چاہیے اور سہولیات جتنی ہونی چاہیے خاص کر کے جو سینٹرل لیول پہ ہیں اور اسٹیٹ لیول پہ اگر اسٹیٹ لیول کی بات کریں تو اس میں ایک تو فنڈنگ کی کمی ہوتی ہے اسٹریکچر اور پھر انفراسٹیکچر دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور جو سہولیات ہونی چاہیے ان تمام سہولیات سے کوسوں دور ہوتے ہیں ڈاکٹرس کی کمی ہوتی ہے لیکن اگر وہی شہروں کی بات کی جائے تو کچھ خاص توجہ اس کی طرف دیا جاتا ہے شہروں میں انفراسٹیکچر کی تھوڑی سی کم تو نہیں ہوتی اتنی زیادہ فنڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن بالمقابل دیہاتوں کے شہروں میں خاص کر کے ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تھوڑا سا اچھا ہے دیہاتوں میں اس کی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹرس کم ہوتے ہیں نرسز کی کمی ہوتی ہیں اور ہاسپٹلس کی بھی کمی ہوتی ہیں لہٰذا بہت سارے مشکلات سے اور بہت سارے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو دیہات کی زندگی گزارتے ہیں لیکن جو شہروں کی زندگی گزارتے ہیں ان کو تھوڑا سا کم لیکن ان کی بھی پریشانیاں یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی لیکن ہوتی ہے